माने आङो गोदो फिसाफोर उन्दै उन्दैनिफ्रायनो अमा फायखारि खालामो साइकेलजों सालायनानै अमा रोगायो फानो बिदिनो समाव फायखारिफोरनो हरबाय समाव लोखि माबाफोरनो हरबाय आरो लकेल बायग्राफोरनो फिसिग्राफोरनो समाव बिदिनो लस जायो समाव लाभ जायो बिजोंनो फिसाफोर फोरोंबाय नखर खुंबाय बिराथ खस्थ'जों सोलिबोनानै दा एसे हां मोनबोबाय आरो आरो जोंना हौवाया बिदिनो हालौवो एसे एनै हाल माय गायो बिदिनो होमबाबो आरो जों बोराय बुरि समाव आरो बिराद खस्थ'जों फिसाफ्रा साब्रै आरो आंना बिराद खस्थ'जों दा सोलिगासिनो दं आरोखि आं दा बेबायदि आरोखि एखे आरो बिदिनो गान्नाय जोमनाय समाव फिसाफ्रा खस्थ' मोन्दों सोरबा रोंबाय सोरबा रोङाखसै बेबायदि आरोखि दा नखराव खस्थ' मोननानै दा एसे हां मोनबोबाय फिसाला सासे बिहामजो मोनबाय सासे फिसाजो हाबा जाबाय आरो बिजामादै मोनबाय दा सानै दंबावो हिन्जाव सासे हौवा सासे दा बिसोरबो दा आंजों खस्थ' लाफानांगौ जायो आरो जोब्बाय